نمشکار جی جی سر بالکل بولیے بالکل سر ٹھیک ہو سکتا آپ کی گاڑی کی جو ہوگی نا سروس ہوگی اس کا جو مو گیئر ہوگا وہ چینج ہوگا اور پوری طریقے سے سروس ہوگی آپ کی سر میری شاپ یہ لکشمی نگر میں ہے

سر یہ میری شاپ وہی صبح ساڑھے نو سے بارہ بجے تک سر کھلی رہتی ہے رات میں اور باقی سر منڈے ٹو فرائیڈے یہ اوپن رہتی ہے آپ کو کبھی بھی آپ آ سکتے ہیں سر جی اور سر کیا پرابلم ہے آپ کی کار میں ہاں تو سر وہ بالکل سب کلیئر ہو جائے گا آپ کا کار ٹھیک کر دی جا گی بریک وغیرہ جو بھی ہیں اور جو بھی دقت ہے سر بالکل ایک تو پھر انجن کی جو ہے تیل وغیرہ وہ سب چینج ہوگا اور انجن کی پوری سروس ہوگی سر پورا وہ اس میں آ جائے گا سر سر کار ریپیرنگ میں چارجنگ کا تو کم سے کم سر چارج آئیں گے آپ کو تقریباً چار ہزار روپئے جی سر باقی سر آپ آئیے باقی ہم کیا نام ہے آپ کی جو گاڑی کی کنڈیشن دیکھ کے بتا دیں گے سر آپ کا چارج کیا لگے گا کچھ ڈسکاؤنٹ کرنے کا ہوگا سر وہ بھی کر دیں گے اور موقع دیجیے جی سر

جی سر اور سر اور کوئی خدمت اوکے سر اور سر اور بھی کوئی دقت ہو پریشانی ہو سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ اپنی کار لے کے آئیے اور ہم دیکھتے ہیں سر آپ کی کار میں کیا کیا دقت ہے اور جو بھی ڈسکاؤنٹ کرنے کا ہو سکتا ہے سر آپ کی کار کو دیکھنے کے بعد کنڈیشن دیکھنے کے بعد بتا دیں گے سر آپ کو اور ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں گے آپ آئیے بے خبر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر اوکے